हाँ हेलो हाँ हम हमको पटना जाना है यहाँ से पटना जाइके छै तऽ कोनो मतलब सुविधा यऽ कहियौ हँ अच्छा चारि चक्का यऽ मतलब कोनो आओर गाड़ी मतलब ऑटो मतलब बस वस किछो मतलब ओकर मतलब भाड़ा कते लागतै ओकर मतलब

बसके पाँच सए टाका मतलब स्कॉर्पियोमे कोन स्कॉर्पियो रहतै मतलब अन्दरमे व्यवस्था की सब छै से

अगर मानि लियऽ हमरा अपना पैसाके पेट्रोल मतलब पन्द्रह सए टाकामे पेट्रोलो अहींकेँ रहत सब कुछ सब कुछ अहीँकेँ रहत तऽ आओर कोनो मतलब ई सब सुविधा आओर यऽ कोनोसे सुविधा मतलब कम भाड़ावला कम पैसामे कनि जाइए कनि बससँ मतलब रोड केहन छै मतलब हँ रोड बढ़िएँ छै सब कुछ ओ कते देरमे पहुँचा देतै पटना तीन बजेसँ पहिले मतलब नहि जा सकैए स्कॉर्पियोमे डेढ़ दू घण्टामे मतलब भाड़े अहाँ बहुत कहै छी मतलब आओर कोनो स्कॉर्पियो आओर कोनो मतलब कोनो आओर गाड़ी नहि भए सकैए मतलब स्कॉर्पियो छोड़िकऽ ए सी नहि मिलतै मतलब फेर रास्ता पैरा कोनो दिक्कत मतलब कोनो चीजकेँ प्रॉब्लम होइ छै मने जेना इन्जनेमे प्रॉब्लम भए जाइ छै किया चक्केमे प्रॉब्लम भऽ जाइछै ओहोमे तऽ समय लागि सकैए नहि मतलब एगो लए कऽ चलू ने फिर भी ओ नहि हेतै तऽ ओकर भाड़ा कते पड़तै मतलब हजार टाका ओहिसँ बढ़िआँ तऽ स्कॉर्पियो ने बढ़िआँ छै पाँच सए टाका फाजिले लागतै तऽ मतलब सब किछु सुविधा छै कते देरमे पहुँचा देतै डेढ़ दू घण्टामे अच्छा ठीके छै ठीके छै तऽ राखै छी